प्रणाम प्रणाम और बताइए जी हाँ हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं जी हाँ

सर मैम पहले आपका देखिए इसमें क्या होता है अगर ठीक से आपका गुम हो गया है तो पहले आप आकर यहाँ एक मोबाइल नंबर जिस नंबर से आप फोन चला रही होंगी उस नंबर पर एक एफ आई आर दर्ज कराना होगा ठीक है मैम हाँ एक एक ऑनलाइन पोर्टल भी चल रहा है ऑनलाइन मतलब एफ आई आर हो रहा है ऑनलाइन अगर पोर्टल अगर आपको मतलब स्टेशन से जाएँगी तो जाएँगी अगर नहीं आ पा रही हैं तो आप एक एफ आई आर पोर्टल है एफ आई आर पोर्टल है आप उसको भी एप डाउनलोड करके आप उस पे भी एफ आई आर कर सकती हैं ठीक है बिल्कुल आपका फोन बंद करा देंगे ऐसी बात नहीं आपका फोन अगर आप यहाँ एफ आई आर दर्ज करा देती हैं तो हम आपको उसमें एक मोबाइल नंबर होता है और एक ई एम ई आई नंबर होता है फोन बंद करने के लिए होता है ठीक है तो हाँ हाँ तो प्रोसेस यही है कि आप मतलब एक ए फोर साइज़ पेपर पर एक उसमें आप लिखिए प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र स्वीकार के लिए आप लिखेंगे उसके बाद आप लिखिए हाँ सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष मतलब आप ऐसे करके नीचे आप अपना प्रॉब्लम लिख देना कि हमारा मोबाइल किसी ने किसी ने जा रहे थे मतलब कहाँ से कहाँ तक कहाँ कहाँ से कहाँ तक हमारा यात्रा हुआ था हम यहाँ से यहाँ यात्रा इसके बीच हमारे अभी तक हमारे मौजूद था उसके बाद नहीं था मतलब हमने यहाँ पहुँचा तो हमको हमने जेब में हाथ डाला फोन नहीं था मेरा हैं फ़ोन गुम गया हम हमें मालूम नहीं चल पाया और इसीलिए इस प्रकार से आप उसमें लिखकर हमारे पुलिस स्टेशन पर लाकर आप जमा कर देंगे तो हम उसपे कार्रवाई जारी करेंगे देखिए आपका फोन अगर लाक किया जाएगा तो सर्वर प्रॉब्लेम नहीं होगा यदि सर्वर सही चलता रहेगा तो चौबीस घंटे के अंदर आपका फोन बंद करा दिया जाएगा सर हाँ अगर सर्वर प्रॉब्लेम नहीं हुआ तो अगर सर्वर प्रॉबलम है तो मान लीजिए अड़तालीस घंटे लग सकते हैं अड़तालीस घंटे लग सकते हैं नहीं नहीं अगर आप बंद करा लेती हैं अगर हमारे पास एफ आई आर दर्ज करा लेती है उसी नंबर से कोई दूसरा चलाता रहेगा तो अगर कभी भी मतलब वगैरह आएगा तो हमारे पास यहाँ रिकॉर्ड रहेगा ना कि हमने किया था सर ऐसे ऐसे नहीं फ़िर हमारे फोन से दूसरा कोई यूज कर रहा है हमारे पास यहाँ यहाँ आपका एफ आई आर दर्ज अगर रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाद में नहीं अगर आप नहीं कराती हैं हाँ अगर नहीं आप बंद करवा पाई हैं और एफ आई आर दर्ज भी नहीं दर्ज करवा पाई हैं तो आपके लिए ये प्रॉब्लम होगा देखिए अगर बंद नहीं हुआ तो ये तो आपको कस्टमर आई डी बात करेगा लेकिन हमारे पुलिस स्टेशन से यही है अगर आप हमारे पुलिस स्टेशन से एफ आई आर कर लेंगी तो क्या है आपका फोन अगर कोई दूसरा चलाया कोई भी उस एप से छेड़खानी किया अगर कोई भी उस फोन से तो आप सेफ़ रहेंगी ये हमारे इस तारीख को गुम हो गया था ठीक ओके ठीक है लगवा ठीक है ठीक है ठीक है आप जमा कर दीजिए हम कर देंगे ठीक है ठीक है ओके ओके नमस्ते